तक्को जी जादातर असीं जेल्लै मच्छी पकड़न जन्ने होन्ने आं कि असीं केह् करने आं कि जियां जियां मच्छी कड्ढदे जन्ने आं ते उत्थें कन्नै गै इक छोटा मतलब कि जेहा खड्डा मारी लैन्ने आं ओह्दे बिच्च पान्ने जन्ने कि जेह्ड़ी मच्छी गी सांस लैने दी दिक्कत निं आवै कि मच्छी दी जेह्दे कन्नै डैथ निं होई जा फिर केह् करना होंदा कि केईं बारी जियां कि तक्को कि कोई बड्डी मच्छी जेह्ड़ी मतलब कि साढ़े काबू च आई जंदी ऐ फिर केह् करे दा होंदा असें रक्खे दा होंदा घर इक मतलब कि इक बड्डा ड्रम जेहा रक्खे दा होंदा ठीक ऐ उसी घर लेआना ते उसी ड्रम बिच्च पाइयै ते रक्खी ओड़ना थोह्ड़ी देर बाद जेल्लै थोह्ड़ी बड्डी होई शैल फिर मतलब कि उसी केईं बारी केह् करने होन्ने आं कि असें ना उसी लेइयै फिर पानियै बिच्च गै मतलब कि बापस करने होन्ने आं ते केईं बारी खुद केह् होंदा ऐ कि असें बेची ओड़ने होन्ने आं ठीक ऐ ते केईं असें अपने बड़े रक्खे दा ऐ घर घर निं ऐ अलग गै जगह् रक्खी दी ऐ ओह्दे बिच्च मतलब कि बड्डे बड्डे खड्डे बनाए जेह् होंदे न ओह्दे बिच्च रक्खियै केह् ऐ कि सानूं इक शौंक बनी गेदा कि मच्छी पालने दा ते जेल्लै मच्छी जादा होई जंदी ऐ जादा जादा मच्छी होई जंदी ऐ ओह्दे बाद बिच्च अस केह् करने आं कि मतलब कि जाना कुदै निं ऐ खुद गै मतलब कि साढ़े कोल लोग आई जंदे न ते मतलब कि कोई किल्लो ले दा कोई दो किल्लो ले दा कोई अद्धा किल्लो ले दा एह् जेह् मतलब कि बिकी असें मतलब कि अस बेची ओड़ने होन्ने आं बाकी कोई मतलब कि असें अपने पर्सनल इस्तमाल खाने बास्तै ओह् बड़ा घट्ट अस इस्तमाल करने आं ओह् बड़ा बड़ा जादा घट्ट करने होन्ने आं कि जादा एह् असें इक बिज़नस बनाए दा ऐ कि जेह्दे कन्नै मतलब कि लगातार ते होंदा जदूं बी मतलब कि जियां हून इस टैम सीज़न चला दा ऐ चला दी बरसांत चला दी ऐ ओह्दे बिच्च मतलब कि जादा फिश होंदी ऐ पानी होंदा हर जगह् ओह्दे बिच्च सानूं जादा फिश लभदी ऐ कि बाकी इ'यां जेल्लै इक बरसांत खतम होई जानी ऐ अग्गें सर्दियां आई जानियां ओह्दे बिच्च घट्ट मिलदी ऐ क्योंकि जेह्ड़ी ओह्दे बिच्च केह् होंदा कि घट्ट मिलदी ऐ उसी फिर अस केह् करने आं इक जगह् इकट्ठे करी लैन्ने होन्ने आं जेह्ड़े बड़े असें बड्डे छोटे छोटे मतलब कि मिनी तलाऽ बनाए दे होंदे न उं'दे बिच्च मतलब कि उ'नेंगी अस रक्खनें होन्ने आं उं'दे बिच्च रक्खने आं कि फिर ओह्दे बाद ओह्दा जेल्लै ओह्दा मतलब कि उसी फीड बगैरा दिन्ने आं आटा बगैरा दिन्ने आं होर मतलब कि बड़ियां चीज़ां होंदियां कि मतलब जेह्ड़ियां उ'नेंगी खलान खंदियां न ओह् उ'नेंगी देनियां न फिर जिसलै मतलब कि उं'दी ग्रोथ होई जंदियां फिर कन्नै कन्नै मतलब कि ओह् ओह् अग्गें बच्चे बी दिंदियां ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि साढ़े होर फिर जेह्ड़ा थोह्ड़ा सिस्टम होर जादा चली जंदा फिर जेल्लै ओह् शैल ओह् थोह्ड़ियां जादा होई जान फिर असें केह् करना बिच्च जेह्ड़ी बड़ी बड्डी बड्डी होंदियां न गिनी चुनी दियां मतलब कि जेह्ड़ियां थोह्ड़ियां किल्लो डेढ किल्लो दो किल्लो दियां होंदियां न उ'नेंगी मतलब कि कड्डियै अलग इक फिर उ'नेंगी मतलब कि इक डिब्बे च पैक करना फिर असें ओह् असें मार्किट बिच्च जाइयै ते फिर बेची आने आं एह् कम्म असें खुद बी निं करदे हैन पैह्लें पैहलें करदे हे लेकिन हून असें अग्गें बंदे रक्खे दे न कि बंदे रक्खे दे न ओह् बंदे असें रक्खे दे न पेमैंट उप्पर मतलब कि मंथली उ'नेंगी असें पेमैंट करनी होंदी ऐ कदें मंथली करने आं कदें मतलब कि जियां उ'नेंगी जरूरत होंदी ऐ बिच्च बी लेई लैंदे न फिर केह् होंदा कि आपूं ते हून मतलब कि असें इक अपना अलग बिज़नस रक्खे दा साईड बिज़नस रक्खे दा पर्सनल मतलब कि इक साईड बिज़नस इक हून साढ़ा फिश आह्ला होई गेदा ऐ अपना जेह्ड़ा अपना बिजनस जित्थें सवेरे आन्ने होन्ने आं शाम्मी जन्ने होन्ने आं सानूं मेरी अपनी कैमिस्ट दी दकान ऐ ते फिर तक्को कि उत्थें टैम कड्ढने पौंदा इन्ना टैम निं मिलदा फिर अस केह् करने आं कि अग्गें बंदे रक्खी लैन्ने आं फिर ओह् बंदे उं'दी देख रेख करदे न फिर उ'नें केह् करना होंदा उसी कड्ढना होंदा फिर उसी पूरा साफ करना होंदा साफ करियै पूरा पैक करियै उसी मतलब कि साइडें साइडें जेह्ड़े ओह्दे ऐक्स्ट्रा बगैरा ओह्दे बिंगस बगैरा होंदे न उ'नेंगी कट करियै बगैरा कन्नै साफ सूफ करियै शैल अच्छी तरह् बाश करियै ते मतलब कि डब्बे च पैक करना होंदा फिर असें उसी मार्किट मार्किट बिच्च लेई जन्ने आं जित्थें मंडी लग्गी दी होंदी ऐ इं'दी ओह् मंडी बिच्च जाइयै ते असें उ'नेंगी बेचने होन्ने आं ते फिर ओह्दे बाद बिच्च कि जेह्ड़े हून असें बंदे रक्खे दे न उ'नेंगी बंदे गी अस आक्खने होन्ने आं कि जाओ मतलब कि तुस होर पकड़ी आहनो ओह् हून ओह् कम्म जेह्ड़ा असें खुद करदे हे हून अग्गें असें बंदे रक्खे दे न ओह् कम्म सारा असें बंदे कोला करवान्ने होन्ने आं ते आपूं ते हून अपना कि असें जेह्ड़ा कम्म रक्खे दा ओह्दे बिच्च गै जादातर बिज़ी रौह्न्ने होन्ने आं लेकिन एह् बी कम्म असें जेह्ड़ा शुरू दा चलदा आ दा कि एह् असें बंद निं कीता की बंद तां निं कीता कि एह्दे कन्नै बी इक इनकम दा सोर्स बनी गेदा ऐ ते तां करियै मतलब कि हून असें पैह्लें अपने घर बिच्च गै रक्खे दा होंदा हा एह् घर दे कन्नै जगह् होंदी ही खाल्ली उत्थें रक्खे दे होंदा हा लेकिन हून एह्दे बास्तै स्पैशली असें इक जगह् लेदी साइड उप्पर ओह्दे बिच्च मतलब कि हून असें कम्म बगैरा लाया हा पिछले साल ते मतलब कि उसी पैह्लें जे सी बी कन्नै पूरा शैल बड्डा मतलब इक बड्डा खड्डा बनवाया ठीक ऐ फिर ओह्दे बिच्च मतलब कि थल्लै पत्थर बगैरा कैंकरा बगैरा पाइयै फिर मतलब कि उसी थल्लै बिल्कुल पक्का कीता फिर ओह्दे बाद केह् कीता इक मतलब कि ड्रेनेज़ बी रक्खे दा कि इक असें लाई दी ऐ मोटर पंप लाए दा ऐ कि जेल्लै ओह् मतलब कि पानी भरनां कन्नो कन्नी मतलब कि इक ड्रनेज़ रक्खे दा ऐ कि जेह्ड़ा पानी पराना होई जाए ओह् कन्नो कन्नी मतलब ओह्दे पानी जित्थें असें पाईप लाई दी उत्थें अग्गें अग्गें मतलब कि इक असें छोटी जेही जाली लाई दी कि जेह्ड़ी फिश बी निं बाहर चली जाए फिर असें केह् कीते दा कि जिसलै दो चार दिन होंदे न कि जेल्लै सानूं लग्गदा ऐ कि हून एह् मतलब कि पानी पराना होई चुके दा ऐ फिर अस केह् करने आं ओह् पानी उद्धरा ड्रेनेज़ उद्धरा खोह्ली ओड़ने आं ते पिच्छुआं उपना नमां पानी ताज़ा पानी फ्रैश पानी पाना शुरू करी ओड़ने होन्ने आं ते हून इसलै साढ़े कोल जादा निं ते काफी मात्रा बिच्च फिश ऐ इस टाइम साढ़े कोल स्टोर कीती दी असें ते उ'नेंगी दिन दा असें दो सवेरे बी दपैह्री बी ते शाम्मी बी तिन्न टाईम मतलब कि ओह् करना उ'नेंगी ना फीडिंग बगैरा करोआनी होंदी ऐ ते तिन्न टाईम बगैरा करोआइयै ते फिर ओह्दे बाद बिच्च मतलब कि असें फीड बगैरा अपने ओह्कड़े स्हाब कन्नै जियां मतलब कि थोह्ड़ा पोश्टिक होऐ जेह्दे कन्नै मतलब कि मच्छियें दी ग्रोथ जल्दी होऐ ते पंदरां बीह् म्हीने बाद मतलब कि इक शैल मच्छी जेह्ड़ी मतलब कि त्यार होई जंदी ऐ हून मतलब कि अग्गें अस होर सोचा दे आं कि होर थोह्ड़े होर इक दो बंदा होर ऐक्सट्रा बिच्च ऐड करी लैच्चै कि जेह्दे कन्नै मतलब कि कम्म दा थोह्ड़ा ऐक्सपोर्ट इंपोर्ट गी थोह्ड़ी जल्दी जादा होऐ ते असें हून कम्म गी अग्गें थोह्ड़ा होर बधाना चाह्न्ने आं कि कम्म जेह्ड़ा मतलब कि अपना असें बंद निं करना कि कम्म अपना असें कांटिन्यू प्रासैस च चलना हून अग्गें तक्को कि अग्गें साढ़े बच्चे बी हैन न ते हून बच्चे एह्कड़ा कम्म करदे निं ऐ ते कम्म ते हून असें जिन्ने चिरे आपूं चला दे उन्ना चिर ही करना ते हून मर्जी अपनी इ'यै ऐ कि इस कम्म गी मतलब कि जिन्ना चिर अस चलाई सकने आं ते उन्ना चिर चलाचै ते आपूं ते मतलब मतलब कि टोटली मतलब कि सिर्फ हून एह् होई गेदा ऐ कि असें अपने सिर्फ देख रेख बगैरा गै करने होन्ने आं बाकी पुच्छनां पुच्छा मतलब कि उत्थें जाना जूना घट्ट होंदा ऐ तक्को कि सवेरे असें दकान उप्पर आना होंदा दपैह्री सवेरे चक्कर लाना होंदा असें अट्ठ बज़े दे आने कोला कोई दकान पर आने कोला दा पैह्लें पैह्लें ते दपैह्री जिसलै अस लंच बास्तै जन्ने आं लंच करने दे बाद बिच्च फिर उत्थें दस मैंट्ट चक्कर लाना होंदा शाम्मी बी अस राती बी नौ साड्डे नौ बज़े कन्नै जन्ने होन्ने आं घर ते उसलै बी मतलब इक चक्कर लाना होंदा कि पूरा उं'दा ख्याल रक्खना पौंदा मतलब कि बंदा रक्खेआ केईं बारी केह् होंदा कि जेह्ड़े अपने बाह्र दे पंछी पूंछी होंदे न जियां मतलब कि बगला बगैरा होई गेआ ओह् जेह्ड़े पंछी बगैरा होंदे जेह्ड़े मतलब कि ओह् जेह्ड़े एह् चीज़ां खंदे न उं'दा मतलब कि बड़ा ख्याल रक्खना पौंदा ऐ इक बारी दी गल्ल ऐ कि असें अदूं बंदा नेईं हा रक्खे दा असें कुतै अग्गें पिच्छें चली गे ते गे ते बाह्र निकलने गी टाईम लग्गी गेआ उत्थें टाईम लग्गी गेआ जिसलै घर आए ते आनियै तक्केआ कि मतलब कि जादा निं के मतलब कि काफी मात्तरा च जेह्ड़ियां फिश बगैरा बिच्चा गायब ही ते सानूं पता निं चलेआ कि कु'न लेई गेआ फिश असें सोचेआ कुसै न कड्ढियै कड्ढियै लेई गेआ लेकिन जिसलै आनियै असें तक्केआ तक्केआ कि असें साइड पर सामनै कोल उत्थै थोह्ड़े पेड़ पौधे न उं'दे पर मतलब कि एह् अपने काउओ बगैरा होई गेआ जां मतलब बगला बगैरा उंंदे जिसलै असें तक्केआ उ'नें फिशां पकड़ी दियां होर असें स्हाब लाया कि मतलब कि एह् थोह्ड़ा जेहा कम्म ना ओह्दी बजह् कन्नै बी साढ़ा फिर असें केह् कीता कि उं'दी मतलब कि बौंड्री करवाइयै बौंड्री करवाने दे बाद बिच्च थोह्ड़ा हून मर्जी ऐ साढ़ी उप्पर मतलब कि बिच्च थोह्ड़ी कुछ जगह् च हून शैड जेहा टाइप दा बनाई ओड़चै कि जेह्ड़ी बौंड्री थोह्ड़ी उच्ची करवानी ऐ एह् कोई अपना डाग बगैरा जां कोई होर बाह्र दी चीज़ अन्दर बड़ियै जाइयै कोई नुकसान निं करी ओड़ै बाकी हून एह् सिस्टम चला दा हून अग्गें तक्को कि हून असें चाह्न्ने आं कि जिन्ने चिर असें हैन इच्चर मतलब कि साढ़ा कम्म एह् चंगा रवै अग्गें कोशश इ'यै कि असें इक दो बिच्च बंदा होर ऐड करना ऐ कि पेमैंट उप्पर गै कि जेह्ड़ा साढ़ा कम्म दा मतलब कि थोह्ड़ा होर बधै ते अस जिन्ने चिर हैन न उन्ने चिर मतलब कि अस चाह्न्ने आं कि कम्म साढ़ा चलदा रवै जेह्ड़ा अस होर कम्म गी बधाना चाह्न्ने आं कि थोह्ड़ा लंबा खिच्चना चाहन्ने आं कि थोह्ड़ा साढ़ा शैल टैम